उज्जैन में उल्लेखनीय स्थल सबसे पहले हमारे उज्जैन में महाकाल का मंदिर दूसरा है हरसिद्धि का मंदिर तीसरा तीसरा ई गोपाल मंदिर चौथा है चिंतामा मंदिर पाँचवा है एस्कोन मंदिर और छटा है छटा है ई वाला भैरोनाथ का मंदिर और एक एक और मंदिर है जिसका नाम है यह विक्रमा वाटिका का कुछ ऐसा दिया हुआ है वह भी तीर्थस्थल है और जो आकर्षित हैं जैसे तरणताल है टावर है यह सब देखने की जगह हैं और उज्जैन में जो सबसे ज़्यादा है वह आकर्षित करता है जो हमारा महाकाल का मंदिर जो सब ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यां ई इसका बहुत ज़्यादा महत्त्व है यहाँ से बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं उज्जैन नगरी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है